मां भारत देश में ई पलियो वॾो आहियां इते मां पंहिंजी पढ़ाई कई कॉलेज कयो ऐं हिकु कंपनीअ में मां कमु कयां पियो उहा कंपनी ॿाहिरनि देशनि लाइ बि कमु कंदी हुई जेका अफ्रीका सां उन जा बि ॿावंजाहु कंट्रियूं आहिनि उन में कमु थींदो हुओ त मुंहिंजे कम खे ॾिसी करे मुंहिंजे अधिकारियुनि चयो प्रमोद छा तूं ॿाहिरि वञणु चाहींदे मां हिकी पयमि छो जो अॼु ताईं मां भारत खां ॿाहिरि किते घुमण न वियो हुअमि त मां चयो ठीकु आहे मूंखे ॿुधायो हुते छा करिणो आहे त हुननि चयो की तोखे उते वञिणो आहे जेको कमु तूं हिते करे पियो थो उहो कमु तोखे उतां जे माण्हुनि खे सेखारिणो आहे छोजो हिते तूं पंहिंजी टीम खे सुठी तरह सां कमु सेखाईं पियो त इहो ई तोखे वञी करे हुतां जे माण्हुनि खे सेखारिणो आहे

हुते वञी करे तोखे हुतां जे माण्हुनि खे जेके असांजी कंपनी में ई कमु कंदा आहिनि उन्हनि खे कम जे बारे में सेखारिणो आहे ऐं उन्हनि जी जेकि बि तकलीफूं आहिनि उन्हनि खे ॿुधाए करे सॼो कमु कराइणो आहे मा राज़ी थियमि जॾहिं मां ॾिठो इंटरनेट ते डीआरसी कहिड़े तरीक़े जी जो देश आहे हीअ त अहिड़ो देश आहे जंहिंमे गुरबत आहे ऐं अहिड़ी गुरबत जेका भारत देश में अॼु खां वीह साल पहिरियों हूंदी हुई इहो बि विकसित देश बिल्कुल न आहे हुते अॼु जी डेट में बि माण्हू ॾाढा ग़रीब आहिनि या त माण्हू डाढा अमीर आहिनि या ग़रीब आहिनि गराब थियण करे माण्हू पंहिंजे लाइ चोरी चकारी ऐं ॿियो कमु वधीक कंदा आहिनि ॿाहिरियां जेके बि माण्हू ईंदा आहिनि उन्हनि खे तंग कंदा आहिनि छोजो उन्हनि खे लॻंदो आहे जेके बि माण्हू ॿाहिरां अचे थो पियो थो उहो ॾाढो पेसे वारो आहे ऐं उहे उन्हनि खे पैसा ॾई सघे थो इन सभिनी खे ध्यान में रखंदे हुए असांखे इहा चयो वियो कि बाबा हुते वञो त तव्हांखे पंहिंजे ऐं पंहिंजे समान जी सभिनी जी ॾाढी ध्यानु रखिणो पवंदो ऐं ध्यानु रखे करे पंहिंजे पाण खे संभालणो पवंदो इहा अहिड़ी ॿी शइ आहे अहिड़ी ॿी शैइ हुई जिते मानी जी बि ॾाढी तकलीफ़ हुई माण्हू हुते मांस मच्छी ऐं ॿे सभु शयूं एतरी खाईंदा हुआ एतरी खाईंदा हुआ की पुछो ई न पर असां जॾहिं वियासीं त असांखे इहा सब ॿुधाए वियो हुओ की तव्हांखे पंहिंजी मानी जो बि ख़्यालु रखिणो आहे पंहिंजी सुरक्षा जो ख़्यालु रखिणो आहे ये सभु तव्हांखे ध्यानु रखिणो आहे मां पंहिंजो मनु ॿधियो ऐं वियमि ऐं हिकड़ी ॻाल्हि ॿी ॿुधाई वई कि तव्हां अगरि ॿाहिरि वेंदा भारत देश खां ॿाहिरि त तव्हांखे आईएसटी जी सुविधा वठणी पवंदी जंहिंसां तव्हां भारत में वापसि फोन ते ॻाल्हाए सघंदा मां उहा उहा सुविधा बि वरती जॾहिं मां जहाज में चढ़ियमि त असांखे चोवीह कलाक जो पंधु करणो पयो चोवीह कलाक खां पोइ ॿ टे फ्लाइटूं चेंज करण खां पोइ असां पहुंतासी हुते हुते जीअं ई मां पहुतमि त मूंखे उतां जा जेके अधिकारी हुआ हुननि पकिड़े वरितो चयूं बाबा तूं त साइड में अचु तोखा कुझु पुछा गछा करणी आहे मां घबराएजी वियुमि छो छोजो पहरियों दफ़ो पंहिंजे भारत देश खां ॿाहिरि पियो वञा ऐं ॿाहिरि वञी करे जॾहिं मां ॾिसां तो त मूंखे पकिड़े वरतऊं मां जॾहिं पुछो बाबा मूंखां छा था पुछो त चयो तुंहिंजा असां पेपर चेक कया आहिनि इन पेपरन में असांखे लॻो कि तो वटि ॿ वीज़ा आहिनि हिकिड़ो डीआरसी जो ॿियो गैबन जो गैबन बि हिकिड़ो अफ्रीका जो ॿियो देश आहे हुन देश खे में बि तुंहिंजो ॿ ॿ वीज़ा आहिनि इन करे तोखे हिकु हज़ार डॉलर फाइन ॾिअणो पवंदो मां चयो बाबा ईअं छाजे लाए इहो डंड मां छा ॾियां छो जो इहो वीज़ा त मूंखे मुंहिंजी कंपनीअ ॾिनो आहे मां कंपनीअ जे हिसाब सां कमु पियो थो कयां ऐं पंहिंजे हिसाब सां थोरी थो कयां हिन करे चईं की न तव्हांखे ॾंड ॾियणो पवंदो त मां चयो न मां पंहिंजे तव्हांजे अधिकारीअ सां ॻाल्हाईंदुमि अधिकारी आहियो उन मूंखे चयो की मां तोसां थरी देर में थो ॻाल्हायां उहा थोरी देर थी करे ॿ कलाक थी विया ॿ कलाकनि खां पो भई आहियो पुछणु लॻो की छाजे लाइ पोइ ॿ वीज़ा खणी करे आहियो आईं मां चयुमि मां ॿ वीज़ा पंहिंजो पाण ई न खणी आयो आहियां मुंहज़ी कंपनीअ ॾिनो आ छोजो हितां कमु ख़तमु करे मूंखे ॿी कंट्री बि वञिणो आहे ऐं हुते बि माण्हुनि खे मूंखे उहा ई सभु कुझु सेखारिणो आहे जेको मां हिते कंदो आहियां त इन सभिनी ॻाल्हि में ॿ अढाई कलाक निकरी विया मां भॻिवान खे यादि करणु लॻियुमि ओॾी महिल मुंहिंजो जेको पहचान पत्र हुओ मुंहिंजे गले में लॻियलु हुओ पर जॾहिं ॿ टे कलाक थी विया मां परेशान थियुमि त भॻिवान खे यादि पियो कियां भॻिवानु झूलण मुंहिंजे हिकु सुठो माण्हू अलाए किथां अची करे उन भई वटि आहियो चईं भई कहिड़ी परेशानी आहे मां ॾिसां पियो थो हिन माण्हूअ सां गॾु तव्हां टे कलाकनि खां लॻा वेठा आहियो तां हिन खे छाजे लाइ पिया था तंग कियो इहो माण्हू हिन देश जो त लॻे नथो ॿाहिरि देश जो आहे ऐं ॿाहिरि देश जे माण्हूअ खे तां छाजे लाइ पिया था तंग कियो त हुननि चयो की हिन वटि ॿिन देशनि जो वीज़ा ए जोकी नियम अनुसार कोन्हे को त हुननि चयो बाबा हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधाए डीआरसी कंट्री जो त हिन वटि वीज़ा आहे उनमें त काई दिक़त न आहे चईं हा बाबा हिन वटि त उहो सभु ठीकु आहे चईं तव्हां हिन खे छॾियो तव्हां पंहिंजे रिश्वत जे चकर में हिन खे तंग न कयो हुन मूंखे चयो बाबा मां माफ़ी थो घुरां इहे मुंहिंजा माण्हू आहिनि जेके रिश्वत जे चकर में तोखे तंग पिया कनि त हिन करे तूं पंहिंजा समान वठि पेपर वठि ऐं उन सॼो क्लीअरेंस ॾिनो ऐं मूंखे ॿाहिरि मोकिले छॾियो जे ॿाहिरि मां इमीग्रेशन ते आयुमि त हुते ॾिसां की ऑफिस मां मुखे हिकिड़ो माण्हू वठणु आयो आहे हुन माण्हूअ मूंखे ॾिसी करे मुंहिंजा पेपर वरता ऐं मूंखे वठी करे हिकदमु पंहिंजी हिकड़ी सुरक्षित ऑफिस में वञी करे वेहारियईं ऐं ॿुधायईं कि हिते जेके बि नवां माण्हू ईंदा आहिनि हुननि सां इहा घटना हमेशह घटजंदी आ्हे छोजो हिननि खे हमेशह रिश्वत जी ज़रूरत हूंदी आ्हे हीअ अहिड़ो माण्हू ॻोल्हींदा आहिनि जेको पहिरियों दफ़ो हिन देश में आहियो हुजे ऐं उन खां इहे घटि में घटि हज़ार ॿ हज़ार जेतिरा पैसा निकरी सघनि डॉलरन में उहे कढाराईंदा आहिनि ऐं पैसा वठंदा आहिनि त बाबा तूं बची वएं तोखे अलाए भॻिवानु बचायो मां चयो मुंहिंजे झूलण जी मुंहिंजे मथां कृपा आहे मां उन खे पियो सिमरण कयां उन मूंखे बचायो ऐं चईं तू आराम सां हिते वेह ऐं पंहिंजो मुंहिंजो क्लीअरेंस कराए खणी आहियो उहो भई मूंखे वरी मूंखे सॼो सामान क्लीअर कराए ऑफिस में खणी आहियो ऐं मुंहिंजी थां ते मुंहिंजे ऑफिस जिते मूंखे पहुचणो हुओ उते मूंखे वेहारियईं मां झूलण जा लखु लखु शुकराना कया जय झूलेलाल